नै दाखोलि बाजारनिफ्राय दाबा लानानै फैबाय आङो दाबायानो बौआ बुथुवाथार मैगंबो बौआ सामब्राम फियाजखौबो बौआ नाबो बौआ मा खालामनांगौ जाखो लानोबो गिलिर लिर हानोनो मोजांखौनो मोनला आङो उनबाबो बौगोनना बौआथाय दाबायानो बोरैबा बुथुवा माबा मारामखागोन गोन सायस लहायानो रोजा जा एखदम जेबोखौनो बौला ओरैनसो बायना लाबोबाय दामाबो गोसाथारमोन एखदम बुथुवाखा ना खौथ' ना खौथ' हानोनो हाया मैगंफोरखौबो बौआ सामब्रामखौबो बौबावासो मासे बुथुवा सिखा मोनबोखो आङो एखदम बुथुवाथार बोरै नायाबो लनाबो बायलाबायनानै लाबोफ्रांलाबायखोथाय एखदम बुथुवा उननायनायनांसिगोन सिखा उनग्रायाव बौगोनना बौआ एखदम बुथुवा गुबै बिदिखौबो बायना लाबोफ्लाङोनाहाय एदथ' बुथुवा मैगं मोनसेबो बौआ हाबाबो जाया गाहरनोसो लुगैलायलांबाय आं एखदम जाखाया बुथुवाथार सिखायानो सामब्रामबो बौआ जेबो बौआ माराम खागोनसो बियो लहायाबो मोजां नंगौना नङाथाय सि गाज्रि बुथुवा सिखा बौआबो मुवाबो